कुटूंबाचें सांगपाचें म्हळ्यार म्हाज्या कुटूंबांत पांच जाणां रावतात म्हाजे आवय बापूय म्हाजी भयण भाव आनी हांव आमचें कुटूंब हें शेतकाराचें कुटूंब आसा म्हाजी आवय बापूय शेतकार आनी तेंच्यांनी आमचे सगळ्यांच्या भावंडा खातीर आपलें खूब कितें सेक्रिफायस केलें तेंच्यांनी आमकां लागून खूब कश्ट केले आमचे कितें शेतकार कुटूंब म्हणटकीर कितें जाता पयशाच्या बाबतीन धर किंवां आनी कितें फुडें शिक्षण घेवपा खातीर कितें जाता तितली वळख आसना किंवां सारकी कांय खबर नासलेलें म्हाजे आवय बापूय कांयच शिकलेना म्हणटगच आमकां फुडें कशें करून शिकोवप हें कांयच कळना आसलेलें तेन्ना म्हाज्या भावान आपल्या इश्टांक धर कोणाक सांगून अशें करून आमकां शिक्षणा खातीर म्हाका खूब मदत केली म्हाजें कुटूंब म्हळ्यार म्हाज्या खातीर एक सारकें सुखाचें अशें घर आनी तेंच्या शिवाय हांव कांयच ना अशें म्हाका दिसता आनी अशें म्हाकाय नी कुटूंब हें सगल्या खातीर आसपाकच जाय जर कुटूंब ना तर संवसारांत जगून कांयच ना अशें दिसता म्हाजे खातीर दुसरें म्हळ्यार इश्ट इश्ट कोण म्हणटात इश्ट म्हळ्यार कितें थोडे म्हणटा आपल्या कडेन इतले शंबर आसा आपल्या कडेन खूब इश्ट आसा कितलें इश्ट आसा तें म्हत्वाचें आसना पूण गरजेचे वेळार आपल्या एका उल्याक कितलें जाणां येतात कितलें आपल्या खातीर उबे आसतात मदत करतात तें गरजेचें आसा तेन्ना म्हाजे अशें करून म्हाका सात इश्ट आसात आनी सातय कितें केन्नांय म्हाका गरज पडल्यार सदांच म्हाज्या एका उल्यार येतात आनी हांव बीन तेंका केन्ना मदत जाय म्हाजी गरज आसल्यार हांव सदांच तेंचें मदत करता आनी आमचें बंदन यें जरी रक्ताचें नासलें तरी खूब मोलादीक आसा तेका लागून हांव म्हाज्या कुटूंबाक आनी इश्टांक सदांच तेंचो आदार दिल्ल्या बद्दल तेंचें हांव सदांच रिणी आसतलें